हैलो आं आं जी आं जी थ्होई जाह्ग तुस बोल्ला दे कुद्धर दा ओ परमंडल दा बोल्ला दे ओ अच्छा अच्छा ठीक ऐ किन्नी लकड़ी चहिदी ऐ तुसेंगी आं जी लकड़ी किन्नी चाहिदी तुसेंगी लकड़ी मैहंगी बड़ी ऐ अच्छा अच्छा अच्छा ते फिर कल्ल पुज्जी ठीक ऐ ठीक ऐ फिर तुस कल्ल आई जायो ना इत्थें गै आयो उप्पर गै ते तुस उत्थें ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक